سب سے مشکل تیراکی میری اس وقت تھی جس وقت میں اس چیز کو شروع کیا تھا سیکھنے کے لیے اور جب سیکھ رہا تھا تو اس وقت ہماری ایک ایسی وقت میرا ساتھ ایسا وقت بھی آیا جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہہ بچایا ہمیں ایک دوسری زندگی دی یہ ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا سیکھتے سیکھتے میں کافی اندر چلا گیا تھا کافی لوگ وہاں تیر رہے تھے اور کافی لوگ کھیل بھی رہے تھے تیر بھی رہے تھے سب اپنے اپنے اعتبار سے سیکھ بھی رہے تھے تو میں اس وقت اندر چلا گیا تھا کافی پانی پی چکا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے میں اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا لیکن ہر آن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسری زندگی دی اور دوسری زندگی کے ساتھ ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اب الحمد للہ میں تیر سکتا ہوں کافی دیر تک تیر سکتا ہوں اور جیسا کہ ایک گھنٹہ بھی اگر کہا جائے تو میں تیرنے کو تیار ہوں